मूंखे नंढपण खां ई फोटोज़ कढण जा ॾाढा शौक़ु आहिनि नंढिड़े हूंदे हूंदे मुंहिंजे पापा मूंखे हिकु कैमरो सुखड़ीअ में ॾिनो हुओ जंहिंखें मां हमेशा पंहिंसां गॾु संभाले करे रखंदी हुअमि ऐं मां जॾहिं बि मुंहिजे घरवारनि जी कहिड़ो ॾींहं त्योहार हूंदो हुओ त मां जॾहिं बि मुंहिंजे घरवारनि जी तस्वीरूं वठंदी हुअमि त हुननि खे ॾाढी वणदियूं हुयूं मुंहिंजो पापा मूंखे चवंदो हुओ त तुंहिंजे हथ में जादू आहे तुंहिंजे हथ जी तस्वीरूं ॾाढी तमामु सुठियूं आहिनि हिन खे ॿुधी करे ई मुंहिंजे मन में वीचार आहियो त मां हिन खे पंहिंजो पेशो ठाहे लाहियां हिन फोटोज़ खिचण जो जेको मुंहिंजो आहे मनु पंहिंजी जॻहि ख़ुशियूं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मूंखे फोटोज़ खिचण जॾहिं बि मां कंहिंजी तस्वीर खिचंदी आहियां त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे अलॻि अलॻि नज़ारा अलॻि अलॻि जॻहियुनि जी तस्वीरूं वठणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हर पलनि खे मां पंहिंजी तस्वीरुनि में क़ैदि करणु चाहींदी आहियां छा करे त हिकु हीअ पल वापसि लौटी करे कोन ईंदा आहिनि हीअ पल कॾहिं मोटी करे कोन ईंदा आहिनि हिन करे मां इन्हनि खे तस्वीरुनि में क़ैदि करणु पसंदि कंदी आहियां जंहिंसां मां जॾहिं बि हीअ पल मां जेका विञाए चुकी आहियां त मां हिननि खे ॾिसी करे पंहिंजो मनु ठारियां मां अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते घुमणु वेंदी हुअमि ऐं जॾहिं बि मां वेंदी हुअमि त मां तस्वीरूं ज़रूर खिचंदी हुअमि मूंखे तस्वीरूं वठणु ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजो बसि इहो ई लक्ष्य आहे त मां मुंहिंजे हिन तस्वीरूं वठण जो जेको आहे उहा मां सॼे दुनिया जी तस्वीरूं वठां मां हर जॻहि वञा हर जॻहि जी तस्वीरूं वठां ऐं मां हिन सां पंहिंजो पेशो ठाहियो आहे मां शादियुनि मुरादियुनि में बि वेंदी आहियां हुते बि मां माण्हुनि जी ॾाढी तस्वीरूं खिचंदी आहियां ऐं जंहिंसां सभिनि जी शादी मुरादियूं कहिड़ा फंक्शन कंहिंजा जेके जनम ॾिणु हुजे कंहिंजो कुझु हुजे कंहिं ॿार थिया हुजे त हर को पंहिंजे ॿार खे वॾो थियण खां पोइ बि नंढिड़े हूंदे जे रूप में ॾिसण चाईंदो आहे ऐं मुंहिंजो इहो ई आहे त मां हर पलनि खे संभाले करे रखां हर वक़्त खे भले हू पुठियां हली वेंदो आहे कॾहिं मोटी करे कोन ईंदो आहे पर तॾहिं बि मां हुन खे पंहिंसा गॾु रखा ऐं माण्हुनि वटि बि पंहिंजा वटि जेका बि पल हूंदा आहिनि हू पंहिंजे वटि संभाले रखनि इहो ई मुंहिंजो सुपिनो आहे ऐं मुंहिंजे इहो ई लक्ष्य आहे त मां हर पलनि खे पंहिंसां गॾु रखां ख़ूबसूरत नज़ारा पेड़ पौधा ऐं जेका जानवर थींदा आहिनि झंगलु आसमान समुंडु नदियूं हिन सभिनी जी तस्वीरूं वठा छा करे त अॻियां अचण वारा माण्हू बि पंहिंजी इहा पुराणी तस्वीरूं ॾिसी करे सम्झी सघनि त पहिरीं छा हलिणो हुओ ऐं पहिरीं जा ॾींहं कहिड़ा हुआ छा करे त मुंहिंजो पुराणा जेका पहिरीं जा वक़्तु हुआ हुन जी तस्वीरूं ॾाढियूं घटि आहिनि हिन करे हीअंर जी तस्वीरूं हुजणु ज़रूरी आहिनि छा करे त हाणे पाण वटि कैमराज़ आहिनि जंहिंसां पाण जॾ्हिं चाहे तॾहिं फोटोज़ कढी सघूं था ऐं पाण वटि हाणे त फोन बि आहे जंहिंसां माण्हू हाणे पंहिंजी फोटो वठी लाहींदा आहिनि ऐं बसि मुंहिंजो इहो ई लक्ष्य आहे त मां हर पलनि खे तस्वीरुनि में क़ैदि करे रखां